जेना कि टमाटरके पेड़ छै ठंडा महिना मे बहुत दिक्कत होइ छै ओकरा ओरहुलके गाछ छै ओकरो दिक्कत छै फल फूल ओकरा ठीक से देल नहि पार लगै छै हँ जाहिसे कि ठंडामे एकदम से दिक्कत छै कि से ठंडामे तऽ हर चीज हर पौधा पौधाके एकदम से अथि भऽ जाइ छै कि से जाहिसे ठंडा से सिकुरि जाइ छै अरहुलके गाछ छै तऽ फूल कोरियाहैले रैह जाइ छै कोबीके गाछ छै तऽ एकदम सँ अथि भऽ जाइ छै आओर ठंडामे हर चीज ओकरा दिक्कोते छै बढ़िऑं तऽ बढ़िऑं तऽ बाते नहि छै किछु ठंडामे बढ़िऑं बात रहते जे जेना कि से ई जे गाछी सभ जे छै पेड़ पौधा छै तऽ ओसभ दिक्कत कऽ रहल छै ठंडा बहुत दिक्कत कै रहल छै जेना कि घोकसी नहि लगतै तऽ गहूॅंम नहि हेतै आ बेसी घोकसी लागि जेतै तऽ मौसरीके फसल नहि हेतै तऽ इसभ दिक्कत छै आ जेना कोबीमे भेलै तऽ रक्षा बनाइ देने जरूरी छै ओहिमे खाद पानि देनाइ जरूरी छै कि जाहि सॅं कि ठंडा नहि लगते ठंडा लगते तऽ बहुत दिक्कत हेतै ठंडा लगलै बहुत दिक्कत भेलै ताहि लागि बढ़िऑं तऽ बात छै कि ओकरा देखभाल करनाइ सभ से बढ़िऑं बात छै देखभाल करनाइ सभ से बढ़िऑं बात छै